सर नमस्ते आप कपड़े के दुकान से बोल रहे हैं मुझे कुछ कपड़े चाहिए सूट सिलने के लिए क्या रेट है जी सर

जी

जी जी जी जी जी रेशमी का क्या रेट है

जी जी ठीक हैं

जी

जी जी सर जी जी जी सर जी जी सर जी सर

जी सर

जी जी सर

ठीक है आएँगे सर जी सर ठीक है सर जी जी सर

जी मुझे अच्छा लगना चाहिए

ठीक है सर ठीक है जी जी